उन्दै समाव दावबायहैनायनि गोसोखांथि मोनसेआ जाबाय आं खनसे जि थाखोआव फरायबाय थानाय समाव जोंनि फोरोंगिरिफोरा जोंनि फरायसाफोरनि गोसोखौ रंजाखांहोनो एबा गोजोननाय लाबोनो थाखाय एबा बेरायनाय बा दावबायनायनि थुलुंगा गियान मोननो थाखाय जोंखौ मानास हायुंआरि हाग्रामायाव जोंखौ बेरायनो लांदोंमोन बेयो आंनि मोनसे गोसोखांथि बेयाव थांनानै आंनि गोसोआ जोबोर गोजोन्नाय मोनो आं दाबो गोसोखांनानै जोबोर रंजानाय मोनहरोदि बै समाव जों बेसे रंजा बाजायै बे दावबायनायाव थांदोंमोन आरो गोबांफोर गियान मोननो हादोंमोन जेरै गिदिर गिदिर दंफां लाइफांफोर जों मोनथिबोदोंमोन आरो गोबां रोखोमनि जिब जुनार बे मानास हायुंआरि हाग्रामायाव नुबोदोंमोन मैदेर गान्दा सनाथि मोख्रा मानदाब दावराइ आरो गोबां रोखोमनि मै बायदि बायदि जिब जुनारफोर जों नुनो मोनदोंमोन बेफोरखौ आङो दा गोसोखाङोब्ला दा गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनो आरो रंजानाय मोनो बे दावबायनाया आंनि मोनसे जोबोर गोसोखांथि महरै जानानै दङ उन्दै समाव आं आं बांसिनै जेरावबो दावबायफेराखै मानो होनोब्ला आं बांसिनै बिमा बिफाजोंनो थानो मोजां मोनोमोन बे बेनिखायनो आं बै समाव बांसिनै जोंनि साखाथि फाखाथि गामिआवनो आङो बेलासिनि बारहावा जानो दावबायहैयोमोन बेरायहैयोमोन बेफोरनो आंनि उन्दै समनि बांसिन दावबायनाय